अपने बाग बगीचे गी ना साफ सुथरा रक्खना एह् तुं'दे उप्पर ऐ ठीक ऐ मी नी लगदा कि मैंह्गे ते सस्ते दा कोई सवाल ऐ अज्जकल घर च इन्नी बेकार चीजां होंदियां न ओह्दे च बी तुसें गार्डनी गार्ड अपना गार्डन जेह्ड़ा ऐ इन्ना डैकोरेट करी सकदे ओ ना इन्ना सजाई सकदे ओ कोई आक्खने दी गल्ल नेईं ऐ तुसें केह् करना कि निक्के निक्के पार्ट होंदे जेह्ड़े उं'दे च तुसें फ्लावर लगाई ओड़ने कि के बाह्र जाने दी तुसेंगी जरूरत नी ऐ ते किन्ना सस्ता कम्म होई जाना घरां गै तुसें कोई पैसा बी नेईं खर्चना ते मिट्टी ते मिली गै जंदी ऐ ते प्लांट जेह्ड़े पनीरी ना तुसेंगी पता होना चाहिदा कि किस सीजन च पनीरी राह्नी ऐ बस इन्नी नालेज होनी चाहिदी ते बीऽ जेह्ड़े फुल्लें दे ओह् मिली जंदे न ते ओह् किन्नी पनीरी त्यार करी लैंदे ओ घर बैठे दे गै फुल्ल ताएं होर कोई बूह्टे सब्जी सुब्जी जेह्ड़ी तुसें राह्नी कोई पनीरी लैने ताहीं बी तुसेंगी नेईं थुआढ़े गमले च पनीरी त्यार करी लेई फिर आस्तै आस्तै तुसें अपना जगह् च ओह् पनीरी राही लैनी ते अगर तुसें एह् सारा कुछ बजारा लैगे ते फिर ते मैंह्गा पौना कम्म क्योंकि हर चीज पैसे कन्नै औंदी ऐ ते अगर तुसें थोह्ड़ी मेह्नत करगे होर थोह्ड़ा दमाग लगागे इ'यै चीजां सस्तियां पौनियां ते तुसें अपने गार्डन ई मनटेन करी सकना ते एह् साफ सुथरा रक्खना ते शैल लग्गना तुं'दा गार्डन